ڈینگو اور ملیریا بےحد ہی خطرناک بیماری ہیں جوکہ بہت پریشان کرتی ہیں عموماً یہ بیماری مچھروں سے پیدا ہوتی ہیں مطلب کہ اگر مچھر ہمارے آس پاس بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور پھر وہ ہمارے جسم کو نوچ رہے ہیں کاٹ رہے ہیں تو ان سے ان کے زہر سے بیماری پیدا ہو جاتی ہے ان بیماریوں کو روکنے کے لیے ہم کچھ تجاویز اختیار کر سکتے ہیں اپنے آس پاس گھروں کے آس پاس پانی نہ جمع ہونے دیں صاف پانی رکھیں کسی بھی گڈھے میں نالی میں زیادہ پانی نہ جمع ہونے دیں ٹنکی میں پانی جیادہ نہ جمع ہونے دیں ٹنکی کو ڈھک کے رکھیں مچھروں کی گھر کے اندر داخلے کو روکنے کے لیے دروازوں کو اچھے سے لگائیں کھڑکیوں کو اچھے سے بند کریں پردے اچھے سے لگائیں لونگ کا تیل مچھروں سے بچنے کے لیے ناریل کے تیل میں لونگ کا تیل ملا کر اپنے شریر پر لگائیں کئی سائنسی تجربوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ طریقہ مچھروں کو دور بھگاتا ہے مچھردانی کا استعمال کریں سوتے وقت مچھردانی لگائیں گھر کی صفائی پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیں کولر اور گملے آدی میں جمے پانی کو پھینکتے رہیں سمے کا رکھیں خیال باہر جاتے وقت ہمیں زیادہ تر اسی کا ہی خیال رکھنا ہے کہ ہم صحیح طریقے سے باہر نکلیں صاف صفائی والی جگہ پر ہی باہر جائیں ہمیں پودے لگانے چاہییں جیسے نیم کے تلسی کے یوکلپٹس اس سے مزید پودھے لگائیں جس سے کہ یہ مچھر بھاگتے ہیں بارش کے موسم میں باہر نہ نکلیں اگر کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو تورنت ڈاکٹر کو بتائیں